हेल' आं दिनाबारिनि दैलामबारियाव बेरायनो थांनो नागिरदोंमोनहाय माबायदिथाय जायगाफ्रा नायलाबायनो थांनो लुबैदोंमोन बेरायनो जायगा दं दा बबे बबेजों बेरायहैगोन मानि नों बबाव बबाव मोजां नुनाय बेखौ दे दिन्थिहैदो बाल नायलाबायसै दिन्थि हागोन दा दे होनब्ला मा मा जायगायाव बायदिसिना नुगोन मोसा मुफुर लख्रा लख्रि दे दे नाफोर दं बाय मानसिफोर फैयो नामा बयबो औ बेफोरखौनो नायनो थांलाबायसै मोजांबु आं थांब्ला नोंनो खोन्थाहरगोन नुनानै गोजोनोना गोजोना आंखौ लांदोबाल नोङो जायखिया दे दे दे दोननायसै